मां वैसे कॾहिं मूंखे पसंदि कान्हे ऑनलाइन ऑडर करणु पर पहिरियों दफ़ो माने ऑनलाइन ऑडर कयो आहे मूंखे सभिनि खे ॾिसी करे रीस जाॻी की मूंखे ऑनलाइन ऑडर करिणो घुरिजे त माने ऑनलाइन हिकु कुर्ती ऑडर कई मिशो मां जेकी मां चूस कई कलर त उहो ई आयो पर उन जी क्वालिटीअ में ॾाढो फ़र्क़ु आयो मां उन खे पाए ॾिठी त उहो ॾाढो गरमु लॻणु लॻो खाइणु लॻो ख़ुजली बि थिए मूंखे वणे ई न पियो बिल्कुलु उन खां पोइ वरी उन खे मां धोतो मूंखे लॻो की धोई करे ॾिसां शायदि तॾहिं सुठो लॻे मतां त मां उन खे धोतो त उहो कपिड़ो ई सुसी वियो उन खां पोइ उन जो कलर बि उॾी वियो मूंखे वणे ई न पई बिल्कुलु कुर्ती वणे ई न पई ॾिसण में बि इलाही कीअं पई लॻे पहिरियों जीअं फ़ोटू ॾेखारनि था फ़ोटू फ़ोटूअ में जीअं ॾेखारनि था कुर्ती बिल्कुलु हुन जो अपोजिट कर अचणु लॻी यानी ॾिसण में उते फ़ोटूअ में सुठी पई लॻे अचण खां पोइ हेॾी सुठी न पई लॻे हा बाक़ी कलर सेम आयो त इन लाइ मूंखे लॻंदो आहे की भाई कॾहिं बि ऑनलाइन न वठिणो घुरिजे हमेशा वञी करे हिकु बार ॾिसी ईंदासीं पाए करे ॾिसिजे पैसो ताड़ी ॾिसिजे कि असांजे तन ते ॼमे थो उन हिसाब सां असांखे ऑडर करिणो घुरिजे त मां इहो ई सलाह तव्हां सभिनि खे ॾींदमि की ऑनलाइन न करिणो घुरिजे हमेशा वञी करे ॾिसी वाइसी पाए करे करे पंहिंजे मन खे संतुष्टि ॾेई करे पोइ ई वठिणो घुरिजे कुझु बि